स्विजीलैंड में पाहाड़ी विस्तार आए अने कपल आ सुठे मां सुठो खेत्र आहे एटले मूंखे स्विजीलैंड इलाही वणे थो स्विजीलैंड टूरिश्ट ई द्रष्टीअ इलाही बेस्ट थर आहे एटले मूंखे स्विजीलैंड वणे थो अने अगरि मूंखे वञिणो हूंदो त मां स्विजीलैंड ई वेंदुसि